ہمارے پاس پسندیدہ كھانا بنانے كا کک بک ہے اور جس میں مختلف طرح كے كھانا بنانے كا ذكر كیا گیا ہے اور اس میں مختلف كھانوں میں مختلف طرح كے مسالہ كیسے استعمال كرنا ہے كیسے ان كو كھانے میں ڈالنا ہے كس مقدار میں كتنا زیادہ ڈالنا ہے اس میں كون سی چیز كس مقدار میں ڈالیں گے ان ساری چیزوں كو بہت ہی وضاحت كے ساتھ ذكر كیا گیا ہے اور یہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے كہ وہ مسالے اور پانی اور دہی كب كتنا كس مقدار میں ڈالنا ہے اس كتاب میں بہت ہی اچھے سے سمجھایا گیا ہے اور اسی كتاب كا میں استعمال كر كے كھانا بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں كہ آپ لوگ بھی کک بک خریدیں اور اس كو اپنے روزمرہ كے زندگی میں كھانا بنانے كے لیے استعمال كریں اور مزیدار كھانے كا لطف اٹھائیں